में संगोआल दी रौह्ने आह्ली ऐं साढ़े कोल इत्थै इक मिडल स्कूल ऐ साढ़े ग्रांऽ दे मैक्सिमम बच्चे जंदे ऐ स्कूल प्राई गौरमैंट स्कूल ऐ मि़डल स्कूल होर अच्छे बच्चे ऐ पढ़ने बी अच्छे ऐ ते सवां सानूं बी गाईड करदे ऐ कि मम्मा जी ऐसे निं ऐसे करो टाईम दा उ'नें सब कुछ मिलदा ऐ स्कूल च बाथरूम बी बड़ा अच्छा ऐ ड्रिंकिंग बाटर ओह् बी अच्छा ऐ बुक्स मिलदियां ऐ डैक्स बी अच्छे ऐ बैंचिस बी अच्छे ऐ खाने गी बी सब कुछ शैल मिलदा ऐ होर खाने दी मुजब बच्चे दौड़दे जंदे ऐ खाने मुजब बच्चे दौड़दे जंदे ऐ खाने दी लालच कन्नै ग्राईं बच्चे पढ़ने बी अच्छे ऐ जां कि शैह्रियें कोला होर अच्छे पढ़दे ऐ कुसै बेल्लै सानूं बी गाईड करी ओड़दे कि इ'यां निं इ'यां करो इ'यां निं इ'यां करो ठीक ऐ स्कूल बड़ा अच्छा स्कूल ऐ कोल इत्थै प्राई प्राईवेट स्कूल बी है कुछ जेह्ड़े बड़ी अच्छी फैमली आह्ले फाईनैंनशिअल फैमली आह्ले ऐ ते इत्थै कोल गै प्राईवेट स्कूल च बी भेजदे ऐ प्राईवेट स्कूल च इन्ना अच्छा समान ऐ कि ओह् दिल्ली तक्कर दा समान आए दा साढ़े इत्थै कोल इत्थै स्कूला बिच्च ठीक स्कूल ऐ ग्रांऽ बी बड़ा अच्छा ऐ इद्धर जिल्लै इद्धर अठमीं तक्कर पढ़दे ऐ ओह्दे बाद राया स्कूल जंदे ऐ जक्ख बी चली जंदे ऐ फिर जक्ख बी जक्ख बी ऐ स्कूल उत्थै बी जंदे ऐ उत्थै बी सब कुछ उ'नें टाईम दा सब कुछ मिलदा अच्छा स्कूल ऐ डैक्स मिलदे ऐ हर इक चीज मिलदी ऐ उ'नें बाथरूम बी अच्छे ऐ सब कुश अच्छा ऐ अडवांस होआ दा अजकल्ल पूरा सिस्टम अच्छा चेंज होआ दा सब कुछ ठीक होआ दा ऐ